हाँ मैम मैं श्रीराम ट्रेवल्स से बोल रहा हूँ मैं मैनेजर बोल रहा हूँ हाँ मैम बता हो जाएगी कितनी चाहिए कितनी सवारी है आपकी हाँ तो मैम हाँ बड़ी गाड़ी में मिल जाएगी मैम आपको हाँ मैम मिल जाएगी मैम गाड़ी मिलेगी सुविधा आप बताओ सुविधा आपके हिसाब से लेकर जाना है आपको आप वह तो नहीं मिलेगा मैडम गाड़ी मिलेगी गाड़ी देंगे आपको ड्राइवर मिलेगा बाकी आपकी आप जैसे जैसे जहाँ जिसने देखा है वह आपको घुमा देगा अगर आपको गार्ड अगर हर जगह घूमाने की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे ज़्यादा लगेगा नहीं तो फिर हम ड्राइवर और गाड़ी का ही चार्ज लगाएँगे आपको अगर गार्ड लगेगा तो अलग से चार्ज देना पड़ेगा आपको नहीं मैम कुछ नहीं देते हम हाँ मैम इंसोरेंस किया हुआ है हाँ मैम बीमा भी किया हुआ है हाँ मैम कंप्लीट है

नहीं मैम साथ में गाड़ी के साथ में ही रहता है बीमा डॉकुमेंट इंसुरेंस सब साथ में रहता है पर आप डेट बताओ कि आपको कब जाना है हाँ मिल जाएगी मैम हाँ मैम करा देंगे बुकिंग कर देते हैं ना मैम बारह तारीख का मैम एमाउंट रहेगा उसका बीस हज़ार मैम तीन दिन के लिए ड्राइवर भी रहेगा साथ में गाड़ी भी रहेगी डीजल का भी चार्ज लगेगा उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो डायरेक्ट ही मेरे को फोन कर देना आपने नहीं मैम नहीं मैम एमाउंट कम नहीं हो पाएगा मैम नहीं मैम कम नहीं हो सकता ना क्योंकि तीन दिन का टाइम है और ड्राइवर का खाना भी रहेगा उसी में वह खाना कुछ तो हाँ नहीं मैम कम तो नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ी ऐसा रहता है कि ड्राइवर को हमको देना भी पड़ता है और उसके बाद ड्राइवर को हमने इस्टेक्शन रहता है कि कहीं गाड़ी नो पार्किंग में ना खड़ी करे उसका टोल टैक्स भी हमको भरना पड़ता है सारी जिम्मेवारी हमारी रेहती है ना इसलिए उसका एमाउंट कम नहीं होगा हम एमाउंट कम कर के ही तीन दिन का चार्ज है आपको बताया हाँ हाँ मैम सब ठीक है हाँ मैम पर्दे लगे हुए हैं हाँ मैम अच्छी है नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी मैम आपको ओ ओके मैम थैंक यू